बाइकिंग समुदाय से जुड़ैलए हमसब अपन अपन एक दोसरके बाइक लऽ लऽके टहलनाइ एक दोसरके बाइक से कतहु गेलहुॅं कतौ देखलहुॅं कतौ घुमलहुॅं कतौ फिरलहुॅं ताहि दुआरे सेहो छै आ बाइकिंग एहि दुआरे हमेशा स्लो चलेबाक चाही जे जे अहाँके एक्सिडेन्ट नहि होयत अहाँ अपनो बचब दोसरोके बचेबै अहाँके बाइको बचत ताहि दुआरे हम अपन फटियाके बचाबैके कोशिश प्रयास करैत रहै छी हम हमेशा बाइक सलो चलबै छी साठि पचासके आसपास चलबै छी हमेशा आओर प्रयासरत होइया जे हमेशा स्लो चलाबी दोसरोके प्रेरित करै छी सलो चलबै लए ताहि दुआरे बाइकिंग हमेशा स्लो करबाक होयबाक चाही जाहि सऽ एक्सीडेंट नहि हुए अखन एक्सीडेंट बहुत जादा बढ़ि गेल अछि बाइक सऽ बहुत जादा एक्सीडेंट भऽ रहल अछि ताहि दुआरे बाइकिंग सलो चलाबी हमेशा जे एक्सीडेंट कम से कम हुए प्रयास रहय